हँ योगाके लिए मतलब सब योगाके लिए लड़की लड़का सब करि सकै छै दसो सालके आदमी करि सकै छै पचासो सालके आदमी करि सकै छै योगा योगाके लिए बहुत बहुत बहुत बढ़िआँ चीज छिकै हँ बहुत बढ़िआँ चीज छिकै योगाके लिए तऽ योगा हर तरहके आदमी करै छै योगा हर तरहके आदमी करै छै योगा हुँ जे मतलब शरीर हमर स्वस्थ रहै हँ योगा लड़का रहै दस सालके चाहे लड़की रहै पचासो सालके मरदाना रहै हुँ मरद रहै चाहे लड़का रहै चाहे लड़की रहै चाहे औरत रहै कोइ भी रहै योगा भइआ हर तरहके होइ छै हर तरहके होइ छै बेमारी दुख दूर होइ छै एहिमे दुख दूर होइ छै योगाके लिए दुख दूर होइ छै हँ ईसब मने योगाके लिए बहुत प्रकारके शरीरमे स्वस्थ दस साल बारह साल आब हमर चालिस साल उमरि छै तऽ मतलब चालिस साल छै तऽ हमहूँ ओतेक बूढ़ा नहिए छिए तऽ ओतेक गिर हम नहिए गेलिए तैओ हम योगा करै छिए शाम सुबह तनि मनि करै हिए पूरा अथी हँ तऽ भइआ ईसब मतलब करैके चाही फर्स्ट ओढ़ि लै छिए हँ हेँ लड़का लड़की मरद औरत बूढ़ा छौँड़ा सभ मतलब करै छै तऽ एहिमे कि होइ छै योगा योगा हर तरहके होइ छै योगा हर तरहके होइ छै जे मतलब योगा आँखिके लिए बढ़िआँ हँ शरीरके लिए बढ़िआँ सबकिछुके लिए स्वस्थ जतना मतलब मतलब योगा नाक लै नाक दैके जतेक साँस लेबै नाक दैके जतना साँस लेबै ओतना योगामे बढ़िआँ रहै छै फर्स्ट रहै छै योगा नाक दैके साँस लिए बाहर कीजिए साँस लिए साँस कीजिए बाहर कीजिए साँस लीजिए बाहर कीजिए ईसब योगा बहुत बढ़िआँ छै तऽ हमे आओर तऽ ओतेक नहि करि पाबै छिए ताहि दुआरे हमे नहि करै छिए हँ तऽ आओर तैओ बेमारी छै तऽ करै पड़बे करै छै घरोके आदमी गार्जिअनो हो तनि करिले तनि करिले बढ़िआँ रहतौ फर्स्ट रहतौ ईसब ओना योगा करबही तऽ अच्छा रहतौ ई सबमे करै पड़ै छै तऽ ओसब मतलब करै पड़ै छै लड़का लड़की सभ करै छै हुँ बूढ़ा पचासो सालके आदमी रहै छै तऽ ओहोसभ करै छै आओर दसो सालके रहै छै ओहो करै छै आठो नओ सालके आदमी करै छै हँ अभी आजकल तऽ आब देखै छिए बच्चा बच्चा दौड़ैले भोरे भोर जाइ छै हँ बच्चा बच्चा दौड़ैले भोरे भोर जाइ छै लेकिन करै पड़ै छै सबकिछु भाइ सबकिछु बढ़िआँ रहै छै स्वस्थ रहै छै शरीर बढ़िआँ रहै छै अङ्गुरी मने

करै करै बढ़िआँ बुद्धि चाही अथी दिमागमे बुद्धि बढ़िआँ होइ छै हँ दिमागोमे बढ़िआँ बुद्धि होइ छै योगामे योगा कएलाके बाद शरीर स्वस्थ रहै छै आओर ईसब मतलब लड़का लड़की सभ करै पड़ै छै सब सबकिछु करै पड़ै छै अच्छासे हुँ तऽ हमरा आओरसभ लेकिन हमरा आओरसे ओतेक पारे नहि लागै छै हमे तऽ भइआ गरीब आदमी छी पार ओतेक लागै नहि छै तैओ हमे आओर बाहर एन्ने ओन्ने जाइ छी तऽ योगा कतऽ करिए टाइम मिलै छै तऽ करै हिए नहि टाइम मिलै हइ तऽ नहि करै हिए योगा कतेक करबै एहि दुआरे तैओ तनि मनि तनि मनि कएलहुँ शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह अपना कएलहुँ तनि मनि स्वस्थ रहै छै सबकिछु बढ़िआँ रहै छै ठीक छै